यह पानी बचाव के लिए ज़्यादा पानी खर्चा नहीं करना चाहिए जैसे कि हम लोग नहाने धोने में ज़्यादा पानी खर्च कर देते हैं और कपड़ा उपड़ा धोने में भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं हमको कम पानी में नहा लेना चाहिए और कपड़े धोने के लिए हमको पहले से उनको भिगो देना चाहिए जिससे कि वह पानी उसमें कम लगे बार बार हमें टिप टेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसे ही बार बार हमको नल नहीं स्टार्ट करना चाहिए इससे पानी की बहुत बर्बादी होती है पहले हम लोग कुँए से पानी निकालते थे अब तो घर घर पर नल नल लग गया है जिससे कि हमको पानी आसानी से प्राप्त हो पा रहा है यहाँ और लोगों को तो नस प्राप्त नहीं हो पा रहा है इसके लिए हमको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए जिससे कि सभी को पानी मिल सके ज़्यादातर ज़्यादा लोग पानी का इस्तेमाल कर सकें बहुत से जगहों पर सूखा पड़ जाता है हमारे यहाँ पानी के लिए तालाब या टंकी बनाया जाता है जिससे कि बरसात का पानी तालाब में इकट्ठा हो और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा तालाब पानी हो सके पानी बचाव के लिए यहाँ पर टंकी ज़्यादा रहती है जिससे सभी घरों में पानी वानी जाता है और टिप टेप की जगह टिप टेप के ज़रिये सभी को पानी प्राप्त हो पाता है यहाँ कर यहाँ ज़्यादातर लोग होली के होली के सीज़न में पानी में रंग डाल डाल कर उसे बेस्ट करते हैं पानी में रंग न डालें और ज़्यादातर ज़्यादातर अबीर उबीर से रंग खेलें यहाँ पर पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा किया जाता है इससे बचाव के लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा पानी का बचाव करने के लिए पानी बेस्ट न करें होली का रंग जो है उसको पानी में न डालें और कम पानी में ही अपना गुज़ारा करें